जी हाँ राजस्थान में ऐसी बहुत सी सामान्य एक्टिविटीज हैं जिनमें पर्यटक भाग ले सकते हैं जैसे कि हॉट एयर बलून साइकिलिंग हुई जीप सफारी हुई लोग आते हैं उनमें भाग लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है जैसे कि जैसलमेर में पर्यटक आते हैं तो ऊंटों पर बैठते हैं उनकी सफारी करते हैं और वृंदावन में आते हैं प्रेम मंदिर देखते हैं तो ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं